जेब्ला सुबुंफोरा गेलेनायखौ गोसो होनानै गेलेयो अब्ला बबेबा जायगायाव थांनांगौ जायोबा थाखा फैसानि थाखाय प्रबलेम जानाङो बेनिखायनो माखासे गेलेगिरिफोरा गेलेगिरिफोरनि सिमाङा ओरैनो फेलें थाङो फेलें थाङो